जैसे कि हर प्रदेश में चुनौती होती है उसी प्रकार भोपाल में भी चुनौतियाँ है कई जगह भोपाल में छोटे छोटे गाँव है जहाँ पे उचित सड़कों की व्यवस्था नहीं है जिसे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है कई कई जगह ऐसी है की जहाँ पे बस और ऑटो नहीं चलती है पैदल जाना पड़ता है और कही बस चलती है तो किराया इतना ज़्यादा है की एक मध्य वर्गीय परिवार उस मूल्य को नहीं चुका सकता गाँव में बहुत सारे हॉस्पिटेल नहीं है भोपाल में भी उचित सड़क व्यवस्था ना हो जाने होने के कारण कई जगह बस के एक्सीडन्ट जगह जगह ट्राफीक हमें ऐसे समस्याएँ देखने को मिलती है आ भोपाल सरकार से येही चाहते है की देश वासीयों का ध्यान रहे जिनसे उनका भविष्य उज्जवल हो जिनकी दैनिक जीवन में आने वाली परेशानी है उनको दूर करें यही है हमारे दैनिक जीवन की आधार और चुनौतियाँ